एमआय नोटबूक फोटीन हांवेन बरो पोवन म्हुणून घेतलेलो म्हाका बा डिसकावण्टार पडलेलो मात कितें आलें थोड्याच दिसा उपरांत मात्सो स्लो चलपाक लागलो एका वर्सा भितून तेची स्क्रीन फ्लिकर जावपाक लागली आनी जाय तसो रिसपॉन्स दिना आलो फ्रेम रेट आसा तो ड्रॉप जावपाक लागलो एफपीएस जाय तो म्हाका मेळना आलो मागीर हळू हळू एकदां ताची मॅमरी करप्ट जाली विंडोज टॅन इलॅवन आसलो टॅन आसलो तो इलॅवनान अपग्रेड केलो मात थोडे फिचर्स म्हाका मेळूंक ना तेन्नाचे सो हांवेन तो मागीर विकलो